दिक्खो फलोरा होंदे ऐ बूह्टे ते फन्ना होंदे जानवर ते एह् जेह्ड़े बूह्टे होई गे जानवर होई गे जेह्ड़ियां पैह्लें पैह्लें जातियां प्रजातियां हियां इंदियां बिच्च कुछ ऐसियां न जेह्ड़ियां खतम होई चुकी दियां न ते जानवरें च बी इ'यां गै ते जानवरें च बी पैह्लें एह् ऐ हे प्रजातियां चिड़ियां होई गेइयां जेह्ड़ियां घरें च होंदियां हां ओह् अज्जकल हैनी लब्भदियां हैन खत्म होई चुकी दियां न ते इ'नेंगी बचाने बास्तै बड़ा कुछ करा दे न ते कीते दा बी ऐ कुछ जगह् जगह् पर पार्क बनाए दे इत्थैं इक जसरोटा बनाई ओड़े दा पार्क इक इत्थें बनाए दा ऐ कालीबड़ी बिरला फैक्ट्री लाग्गै ते जंगली जानवर बी जेह्ड़े न बिच्च ऐसे हैन जेह्ड़े खतम होई गेदियां इंदियां जातियां प्रजातियां खतम होई चुकी दियां न ते उं'दे उं'दे बचाव आस्तै बी करा दे न कुछ बड़े सारे बूह्टे बाह्टे बचाई बचुइयै बी उं'दे बास्तै बी करा दे न भई जानवर बी बची रौह्न